वाई फ़ाई और नेट का प्रयोग करते हैं नेट का प्रयोग अच्छा खासा करते हैं हम लोग नेट से ही सारे काम चलते हैं जैसे मेरे बच्चों के इस्कूल के काम या हम लोगों के काम कोई पर्सनल चीज़ या न्यूज़ भी देखनी है तो अपना डाला जैसे नहीं अब देख पाए टी वी वगैरह नहीं देख पाए या कोई न्यूज़ हमको लेनी है गाँव क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं हम देख पाए नहीं थे वहाँ पे हमको देखना है तो अपना डाला और न्यूज़ तड़ातड़ दिखाने लगता है देखना एक वोडाफ़ोन हमने ले रखा था वोडाफ़ोन का मतलब ये था वोडाफ़ोन में वीक होता था वोडाफ़ोन का एक नेटवर्क लगाया उसमें कभी जेनरेटर चला कभी जेनरेटर नहीं चला जेनरेटर नहीं चलता था तो वोडाफ़ोन पूरे नेटवर्क गोल उसके बाद जिओ जबसे लग गया है हम लोगों के यहाँ फिर हमने उसको पोर्ट करवा दिया जिओ ले लिया जिओ में ये है कि सारे नेटवर्क आते हैं मान लीजिए बच्चा मेरा कोई काम कर रहा है पढ़ रहा है या लिख रहा है जो भी कर रहा है तो वो उसको भी सहूलियत मिल जाती है कि पापा हमको प्रार्थना पत्र लिखना है या हमको इस्कूल में अवकाश चाहिए या हमको छुट्टी बोलनी है या हमको जो भी कोई कार्य करना है या हमारा बर्थडे है या हमको कुछ करना है तो हमको कैसे क्या मिलेगा तो हम उससे ये कह देते हैं कि बेटा अगर हम नहीं बता सकते तुमको तो आप गूगल से पूछ लिया करो गूगल वोडाफ़ोन का नेटवर्क वीक होने के कारण हमने जिओ कराया और जिओ में कम से कम कुछ नहीं तो हमारा टू जी बी तो यूज़ ई हम कर लेते टू जी बी तो मेरा खतम और अन्यथा अगर टू जी बी खतम हो गया तो उसके बाद हम रीचार्ज भी करवा लेते हैं कि जैसे बच्चे की ज़रूरत है वो कोचिंग गया कोचिंग में कोई उस उसको सवाल दिए गए उसके समझ में नहीं आ रहा है नेट पैक मेरा खतम हो चुका है तो हम जाकर के नेट पैक करवाते हैं कि ठीक है बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए और अगल बगल के जैसे हमारे चाचा दादा हैं या कोई भी ओ कार्यक्रम दिखाना है या कोई भजन सुनाने हैं या फिर कोई पिक्चर देखना चाह रहा है तो अपना सी डी पे एल सी डी पे लगा दिया वाई फ़ाई खोलकर के और उसको दिखाई बहुत सारे हमारे चाचा लोग ऐसे हैं जो भैया फलाने ई पिक्चर दिखाओ फलाना ढिमाका दिखाओ तो हम लोग करते हैं उसमें ये होता है कि गाँव के अंदर हम लोगों का अब एक अच्छा खासा माहौल भी बना रहता है और हम लोग एक साथ रहते भी हैं याने में नेटवर्क का ये था और नेटवर्क तो बहुत दिक्कत करता था वोडाफ़ोन का लेकिन वोडा जबसे हम लोगों ने जिओ करा लिया उसके बाद हम लोगों को जिओ में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसका यूज़ भी बहुत बढ़िया होता है हम लोगों को जैसे कोई समस्या आई या कोई जानकारी लेनी है मान लीजिए जैसे कोई समस्या है बीमारी से है या कोई दवा या ई जो भी है जो जिस चीज़ की जानकारी लेनी होती है तो हम लोग कह देते हैं या गूगल बता दो तो तुरंत सारी जानकारी वो दे देता है इससे ये होता है कि हम लोगों को बहुत सारी सहूलियत मिल जाती है और हम लोग उस पर ध्यान देते हैं इस वजह से नेटवर्क का तो ये है कि नेटवर्क बहुत बढ़िया मेरा जिओ का काम कर रहा है और इस वजह से हम लोगों को बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं

और सीधे आके घर पे दे गया वो मॉल जाओ ये करो वो करो उससे छुटकारा बहुत सारा छुटकारा मिला औ घर बैठे शॉपिंग हो गई जाना भी नहीं पड़ा तो नेटवर्क का अब तो ये समझिए इस समय यूज़ तो बहुत अच्छा है इस समय मोबाइल डेटा होना चाहिए जो चाहे वो आप कर लो तो अब कभी कभी जैसे परिवार के साथ बैठते हैं ये पिक्चर लगाओ ये पिक्चर देखी जाए तो हमने बोला पिक्चर आ गई वो एल सी डी पे लगाई देखने लगे हम लोग कप काफ़ी सारी सहूलतें मिलती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है ये हमारे अनुभव के हिसाब से तो हमको ये तो ये लगता है कि हर आदमी को यूज़ करना चाहिए ये और यूज़ करने में कोई समस्या नहीं है और वो हमारा जिओ जो है बहुत बढ़िया सुविधा हम लोगों को देता है और ज़्यादा तो नहीं लेकिन हम लोग टू जी बी से लेकर ढाई जी बी तक हम लोग यूज़ कर डालते हैं अगर टू जी बी मेरा खतम भी हो गया तो हम लोग एक्स्ट्रा रीचार्ज करा देते हैं इस वजह से हम लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है औ बहुत आराम मिलता है बस ये है कि गाँव और घर का मामला जैसे आँधी तूफान आ गया या नेटवर्क की दिक्कत हो गई तो वो घंटे दो घंटे में वो हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और वो सही भी हो जाता है इससे और बाकी हमारे बच्चे हम सब जो हैं सब बढ़िया हो रहे हैं